हेलो हँ हँ पूर्णिया हि पूर्णिया हि लऽ हँ हँ रूम छै कि खाली कैटा रूम चाही हँ सिंगल सिंगल रूम मिलि जेतै रूम बहुत अच्छा छै जे कुआ जे क्वालिटीके रूम चाही तेकरा ओएह क्वालिटीके रूम मिलि जेतैन सबकिछु छै

हँ सबकिछु छै ए सी सब किछु पङ्खा जेहि तोरा चाही जे सुविधा जे फेसिलिटी तोरा चाही साफ सफाई सब किछु छै आओर बताइ हँ सब किछु छै सिंगल रूममे भी छै बेड उड ए सी लागल छै ओकर कॉस्ट प्राइस जे छै थोड़ा महङ्गा छै नोन ए सी बलाके पङ्खा बलाके थोड़ा कम लगतनि

सबसे कम कीमत लगतनि पङ्खाके हँ आओर छै सब सुविधा छै साफ सफाई हमेशा होइत रहतनि आओर एकटा किचन मिलतनि एकटा रूम मिलतनि आओर बेड मिलतनि एक एक पङ्खा रहतनि लागल खिड़की विरकी पर्दा वर्दा गेट वूट सब लागल छै एकटा बाथरूम छै हमरा होटल हि एहन छै कि बढ़िआँ तरह नजारा वजारा दिखतनि आओर एकदमसँ चिन्ता मत करऽ एकबार आबिकऽ देखऽ आओर फेर हमर सभकऽ हाई फाई कनि लागतनि पैसो हाई फाई जे रूम रहैछे ओहिने हाई फाई पैसो लागय छै ठीक छै ठीक छै तऽ कहिया आबैछऽ कब अच्छा ठीक छै तऽ हम कोन रूम नहि नहि कोई बात नहि ऐसा बात नहि छै तों आबह सब किछु लएके एतय तब रूम वूम खाली करबाए कऽ राखी हम कि ठीक छै तोरा रूम बढ़िआँ मिलि जेतनि आबह ठीक ठीक छै आबऽ राखए छिएन